हँ बोलै छै मतलब बोलै हलिऐ कि हमरो दोकान पर आबा न बाल ताल कटबाए ला हमर दोकानी पर एबए तऽ सस्तेमे बाल काटि देबऽ जेनाकि होलै हाइ रङ्गर डिजाइन आओर रुपआ तऽ लगबे ने करै छै जैसेकी हाइ डिजाइन कटेबऽ तऽ एतना रुपआ लगतऽ आओर डिजाइन कटेबऽ तऽ एतना रूपआ लगतऽ सिम्पल डिजाइन कटेबऽ तऽ पचास रूपआ लगतऽ बालोमे जँ अगर सबसँ महँगा कलर होइ छै जेना ब्लू वला कलर लगेबऽ तऽ सबसँ जादे दाम लेबऽ लेकिन अगर जे लाल कलर लगेबऽ तऽ सबसँ जादे सस्तो होइ छै लाल कलर मिली जेतै ओ दोकानी पर अइलाके बादे ने देखबऽ की कहिना तोरा बाल जहाँ मतलब की कतऽ लम्बा छऽ मतलब बड़ऽ बाल छऽ ओएह हिसाबसँ ने ओ तऽ मिलबे करतऽ जरूरे तोरा छूट मिलबे करतऽ कहिआ हँ तऽ मिलबे करतै ओकरामे कोइ सक नहि चहिअ मिलबे करतै छूट तऽ मिलबे करतै

हमर दुकान जे छऽ दश बजे सुबह सुबह दश बजेसँ रात लगभग सात आठ बजे तक खुलऽ रहैत छै तऽ कखनो आबऽ पड़ए हिअऽ हँ तऽ कहिआ आबी रहलो जँ कए दिनामे एबहो हँ ठीक छै जहिआ पहुँच जेबहो ने तहिया एकदम हमरा कॉल करी दिहऽ की हम आबी रहलो छी आरो किछु पूछना रहै हमरो दुकानमे जे ढेरी प्रकार ढेरी हमरा आदमी रखले छी की बाल काटै बहुत बड़ऽ दुकान छै हँ पूर्णियामे छै सबसँ बड़ऽ दुकान हमरे छै ऐहऽसड़कके किनारेमे छै कोइ दिक्कत जादे नहि होतो कोनो दिना आबै के मन हेतऽ तऽ ऐहऽ

ठीक छै जहिआ ऐबहऽ त ऽकॉल हमरा करी दिहऽ सुचना हमरा दए दिहऽ एकदम हँ पहिलेहे हमरा बताए दिहऽ ठीक ठीक छै राखै छिअ हमरा दूसरा फोन आबी गेलो आरो किछु दिक्कत ठीक छै तब रखै छिअऽ ठीक